भोपाल ज़िले में स्थानीय परिवहन के कई विकल्प मौजूद हैं उसमें बस और रिक्शा मुख्य रूप से शामिल किए जाते हैं भोपाल के किसी भी कोने में जाने के लिए आप निजी रिक्शा कर सकते हैं जो आपको कम पैसो में भी वहाँ पर ले जाकर जाकर छोड़ सकते हैं भोपाल ज़िले में आने वाले बाहर के लोग इन सुविधाओं का वैचारिक रूप से उपयोग करते हैं कम समय में कम भीड़ भाड़ में से लेकर जाने के लिए यह काफ़ी अच्छा विकल्प उत्पन्न करते हैं बस के द्वारा भी यात्रा करने में काफ़ी सुविधाएँ होती हैं बहुत